जी सर मैं स्टार हेल्थ से विशाल गुप्ता बोल रहा हूँ बताएँ जी सर बोलिए सर आपको जो हेल्थ इन्श्योरेन्स करवाना है वह आपको मंथली बेसिस का करवाना है या ईयरली बैसिस का करवाना है जी सर सर देखिए देखिए सर देखिए जी सर मैं बताता हूँ आपको सर देखिए मंथली बैसिस में ऐसा है कि आपको मंथली बेसिस पर सर कुछ अमाउन्ट देना पड़ेगा और ईयरली बेसिस में ऐसा है कि आपको एक बार में कुछ अमाउन्ट में देना पड़ेगा लम सम में मतलब कि वैसे मंथली बेसिस का मेरे हिसाब से सर आपके लिए मंथली आप क्या करते हैं सर अच्छा फैक्ट्री है अच्छा सर किस चीज़ की फैक्ट्री है सीमेन्ट फैक्ट्री है ओके सर तो सर मेरे हिसाब से आप मंथली भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं क्योंकि अगर जैसे कि आप बतारे हैं सीमेंट फैक्ट्री वग़ैरह है सर वैसे तो वैसे इशू होगा नहीं तो आप जैसे एक लम सम में अमाउन्ट दे सकते हैं कि एक ईयर का जो है कि आप हर महीने ऐसे करवा सकते हैं जी सर जी जी जी जी सर मेरे हिसाब से भी सर ईयरली आपके लिए सही रहेगा तो सर आपको कितने साल का करवाना है यह सर मेरे हिसाब से आप टेन दस साल का कर लीजिए अभी हमारे में स्कीम्स वग़ैरह भी चल रही हैं तो आपको ज़्यादा बेनीफिट्स ऐसे उसमें मिलेगा आपको जी सर सर देखिए अगर आप पाँच साल का करवाएँगे तो आपको पर ईयर फ़ाइव थाउज़ेंड नाइन्टी नाइन रुपीज़ देना पड़ेगा हाँ सर और अगर आप और अगर सर आप वही दस साल करवाते हैं तो आपको सिर्फ़ नाइन थाउज़ेंड देना पड़ेगा नाइन थाउज़ेंड नाइन्टी नाइन रुपी देना पड़ेगा आपको जी सर जी सर पर ईयर आपको इतना देना पड़ेगा सर सर सर सर सर यह हमारे यह आपका फ़िफ़्टी लैक्स का रहेगा पूरा हेल्थ इन्श्योरेन्स अगर आपको कुछ भी होता है तो आप फ़िफ़्टी लैक्स रुपीज़ तक की दवाइयाँ हो जाएँगी जी सर एक साल में सर जी जी

जी सर जी सर जी सर मेरी राय है रिन्यू सर होगा वो मात्र दस साल के बाद रिन्यू होगा अगर आप जैसे पाँच साल का करवाते हैं उसके बाद अगर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा उसके बाद जी सर और जैसे जितने भी साल का आप करवाते हैं तो उस उस उस रिन्यूस के बाद का है और अगर आपका इसमें होगा कि फ़िफ़्टी लैक्स का आप बोल रहे हैं एक साल में तो आपको ये अमाउन्ट लम सम में देना पड़ेगा और आपको एक ही ईयर में देना पड़ेगा

जी जी नहीं नहीं सर सर आपको क्लेम मिल जाएगा उसकी दिक्कत नहीं सर बट सर आप अपने सारे बिल्स अपने पास रखिएगा एंड उसमें बस यह उसमें यह चीज़ है कि अगर आपका हेल्थ का इन्श्योरेन्स है तो आप किसी तबीयत वग़ैरह ख़राब हुई या कुछ भी होता है आपको तो आपको मतलब जैसे कि इस महीने गया आपको तो आपको उसके बाद एक हफ़ वन वीक या वन मन्थ आपको रुकना पड़ेगा उसके बाद देन आपको मिल जाएगा पहले सर आपको बिल सर उसमें ऐसा है देखिए सर देखिए सर मैं आपको बताता हूँ आपको सर ऐसा है कि अगर आप इस महीने भी बीमार पड़ गए सपोज़ अगले महीने आपका एक्सीडेंट हो गया इस इस महीने भी हुआ और अगले महीने भी एक्सीडेंट हुआ तो आपका जो अगले महीने का रहेगा पहले आपको अपना बिल देना पड़ेगा और उसके बाद से ही सारे जो बिल रहेंगे वह आप हमें आ कर जमा कर दीजिएगा तो हम बस उसका रिफ़न्ड आपके अकाउंट में डायरेक्टली कर देंगे जी जी जी सर अपना आप आधार कार्ड दे दीजिएगा मुझे एण्ड सर आप अपना ये पैन कार्ड दे दीजिएगा मुझे जी सर सर और आप अपना ड्राइविंग लाइसेन्स दे दीजिएगा जी सर आप करवा सकते हैं करवाने को तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी वैसे कर करवा लीजिए मेरे हिसाब से अच्छा है जी जी सर वह लगता है बट वह वह वह आपके ऊपर है मतलब वह कस्टमर के ऊपर रहता है टोटली सर हेल्थ इन्श्योरेन्स आप करवा लीजिए फुल बॉडी चेकअप होता है तो उसमें भी थोड़ा अमाउन्ट लगता है तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं करवाना जी जी जी सर आप भी करवा सकते हैं जी सर आपको हमारे यहाँ से करवाना पड़ेगा जी सर जी पहले आपका सर अगर आप हेल्थ इन आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है आपका पूरा हो जाएगा फुल बॉडी चेकअप आपको सुबह सुबह आना पड़ेगा ख़ाली पेट हमारे यहाँ पर और इसका आपका अमाउन्ट लगेगा ट्वेल्व थाउज़ेंड रुपीज़ जी सर इलेवन थाउज़ेंड नाइन्टी नाइन रुपीज़ लगेगा जी सर इलेवन ट्रिपल नाइन लगेगा मतलब कि तो आपका फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा सर आप यहाँ धनवंतरी नगर आ जाइए मध्य प्रदेश में ही हमारे यहाँ पर धनवंतरी नगर में आपको मिल जाएगी बिट्टू का ढाबा के जस्ट पीछे जी सर बिट्टू का ढाबा के जस्ट पीछे जी सर जी सर यहीं पर धनवंतरी नगर जबलपुर में ही या तो सर आप एक आप आप एक और तरीक़ा अपना सकते हो हमारा क्लाइंट हमारा एजेंट आपके वहाँ पर आ जाएगा आपके सारे डाक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेगा बट आपको फुल बॉडी चेकअप के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा जी जी सर जी सर आ जाइए जी सर आ जाइए सर आप जब आप कब फ़्री रहेंगे सर आप जी सर सर देखिए जी सर जी सर आज सात तारीख़ है सर आप पंद्रह तारीख़ तक आ जाइए कभी भी बट क्या है आप ले लीजिए बट हेल्थ जी सर आपको सुबह आना पड़ेगा आप टेंशन मत लीजिए बढ़िया सब कुछ रहेगा और मेरे हिसाब से सर आप कहो तो आप अपनी फ़ैमिली का भी करवा सकते हैं फुल फ़ैमिली मेंबरशिप ले सकते हैं वो ज़्यादा आपके लिए बेनीफिशियल रहेगा मेरे हिसाब से जी जी सर ओके सर जी सर थैंक यू सर थैंक यू जी सर जी सर